میں اپنی فصل مقامی منڈی یا آڑھتی کے ذریعہ بیچتا ہوں بعض اوقات قریبی قصبے کی منڈی میں بھی لے جاتا ہوں گاؤں میں خریدار آ کر براہ راست خریدتے بھی ہیں بعض کسان اینیم جیسے آنلائن پلیٹفارم استعمال کرتے ہیں سرکاری منڈی بھی ایک اہم ذریعہ ہے زرعی کارپریٹو سوسائٹی کے ذریعے بھی فصل بیچی جا سکتی ہے اناج منڈی پھل سبزی منڈی جیسے بازار دستیاب ہیں اگر فصل کو دوسری ریاستوں میں بیچنا ہو تو اجازت نامہ درکار ہوتا ہے گڈس ٹرانسپورٹس کے لیے ریاستی قانون کی پابندی ضروری ہے بعض فصلوں پر بند ریاستی لائسنس یا رجسٹریشن ضروری ہوتی ہیں ٹیکس اور جی ایس ٹی قوائد پر عمل کیا جا سکتا ہے فصل کو پیک اور محفوظ طریقے سے بھیجنا ضروری ہے خریدار کے ساتھ پیشگی معاہدہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے حکومت کی اسکیموں سے مدد لے کر کسان بہتر منڈی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں